हमर गाँवमे मैथिली भाषाके नीक प्रचार प्रसार यए लेकिन एहि दुआरे ई पाछू छुटि जाइए कि जे बाहर जाइए दिल्ली बम्बइ गुजरात ओतय से जे आबैए तऽ हिन्दीमे बात करैए एहि दुआरे कनी दिक्कत होइए नहि तऽ हम अहाँ गाँवमे बहुत प्रचार प्रसार ठीक छै मैथिली भाषासभ बाजैए बूढ़ बुजुर्गसभ बाजैमे नीक लागैए सुनैयोमे नीक लागैए हिन्दी इंगलिश बाजय लागैए बूढ़सभ नहि बुझि पाबैत छै एहि दुआरे ई भाषा कनिटा इंगलिश भाषा सभ दिक्कत मैथिली भाषा नीक यए जे कियो बुझि जाइए एहि दुआरे बूढ़सभ बेसी मैथलीए भाषा बाजैए हिन्दी भाषासभ नहि बुझि पाबैत छै जे जाइत छै बाहर ओ ओम्हरसँ इंग्लिश भाषासभ सिखने आएल एतय आएल तऽ ओकरा दिक्कत भए गेल बाजैमे एहि दुआरे ओ चाहलक बेसी हिन्दिए बाजय लेल फेर एतयसँ जे जाइत छै तऽ ओतय बाजैत छै मैथिली लेकिन ओतय किओ बुझि नहि पाबैत छै एहि दुआरे